आंथ' सानो गामियारि समाजाव दोरोङारि मोसानाय आदबफोरखौ रैखा खालामनाया जोबोद गोनांथि होननानै आङो बर' हारिनि बेलायाव बुंनो सानो आजिखालि बेफोरबादि दोरोङारिजों लोबबा लाखिनानै बांसिनानो रंजानायफोरखौ नुनो मोनला समजों लोगोसे एफा एफा गोमाहांनाय बादि मोनबाय बेखायनो जोङो गामियारि बर'नि मोसानाय जिहेतु खेराइ मोसामाय बागुरुमबा बेफोरबादिखौ थांखांनानै लाखिनोब्ला जोङो गामिफोरावहाय क्लास एरि खुलिनांगोन बेनि थाखाय गामियाव जोङो सप्तायाव हायाब्लाबो खननै हायाब्लाबो खेबसे बिफोरबादि क्लासखौ जोङो खुलिनो नाजानांगोन अब्लासो जोङो बेफोरबादि समायना रमायना दख'ना गाननानै जोमग्रा जोमनानै दख'ना गावनि बिदन जोमग्रा गोजा ब्लाउस गोजा बेफोरबादि गाननानै मोसानाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबादिखौ जोङो थैजासिम जोङो नुलांनो हागोन आरोखि बेखायनो जोङो बर' गामियारि बेफोर मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो मोसानाय आरिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेफोरबादि आदबखो बाहायनांगोन अब्लासो जोङो फोथांनानै लाखिनो हागोन बर'नि बर' राव बर' मोसानाय बेफोरबादि गासिखौबो बेफोरबादिखौ फोसाबनांगौआ जोबोद गोनांथि दङ' नङाब्ला जोंनि बर' हारिया सानसे जोबस्रांलांनायनि लामायाव थागोन बेखायनो गामि गामि थांनानै जोङो गावजों गावनो मदद होलायनानै जा हायो साफा सानै सिख्लाफोर बर'नि बागुरुम्बा फोरोंनो थाखाय आवगायलांनांगोन अब्लासो जोंनि बेफोरबादि मोसानायखौ जोङो नुलांबाय थागोन थांनानै थासान्दियाव बर' हारिनि बेफोरबादि बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोरबादिखौ जोङो अब्लासो उननि जोलैफोरखौ फोरोंनो थाखाय आन्था बिसोरनो सिखायनो बिसोरनो नुहोनो बेफोरबादि गासैखौबो जोङो केपचार खालामनानै लाखिनो नांगोन अब्लासो जोङो फोथांनानै लाखिनो हागोन बेफोरखौनो जोङो फोसाबस्रांनांगोन